गुड मॉर्नींग मॅडम कशी आसा तुमी ना कितें ना म्हाका घरा येवन सांगिल्ले सगळे पेपर्स बरे गेल्या म्हणून फेल म्हाका सांगूना बायन तुमी तुमी लक्ष घालात नी तुमचे लक्ष आसना अशें सांगताले तें आमकां टिचऱ्यो सारक्यो शिकयनात बी म्हणून हय आता कितें करूं तर कांवसीलरा कडेन धाडू तेका बरें पयता टिचर आनी कितें बरें थँक्यू